सिंधी शादिन में थींदड़ु रवाज असां शादीअ खां महिनो अॻु साट विझंदा आहियूं सुबुह जो नेराने सत सुहाॻिणिन खे घुराईंदा आहियूं ऐं जंडु उखरी मुहिरी खड़ी ईंदा आहियूं उन्हनि सभिनिनि खे सजाईंदा आहियूं उखरी मुहिरीअ में हैड विझी करे सत धक हणंदा आहियूं वरी जंड में बि कणिक विझी करे चपटी ट्रे हिकु पासे चारि दफ़ा ॿिए पासे विझी छोकिरीअ जी शादी हुजे त छोकिरी हलाईंदी आहे उहा माउ सां गॾु वेहंदी आहे सत दफ़ा उनखे घुमाईंदा आहियूं वरी उनखां पोइ पलउ पाइ करे पलउ पाईंदा आहियूं लाॾा ॻाईंदा आहियूं वरी सभिनी खे नास्ता कराईंदा आहियूं ऐं वरी पोइ बोछड़ी बि ॾाईंदा आहियूं सत सुहाॻिणिन खे सत सुयूं अलॻि अलॻि रंगनि जे धाॻनि जूं ॾींदा आहियूं ऐं हर कोई पंहिंजे सुठो गुल फुल भरींदियूं आहिनि बोछड़ीअ खे सुठे नमूने सजाईंदा आहियूं उनखां पोइ वरी कार्ड छपाईंदा आहियूं कार्ड पहिरियों दरिया शाह खे ॾई ईंदा आहियूं ऐं वरी कंहिं मंदर टिकाणे में बि कार्ड रखी ईंदा आहियूं ऐं मिठो वात बि कराईंदा आहियूं सभिनी खे उनखां पोइ सभिनी मिटनि माइटनि खे कार्ड विरहाईंदा आहियूं पहिरियों नियाणीअ जे घरु कार्ड खणी वेंदा आहियूं नियाणीअ खे ॾई पोइ सभु मिट जेके बि आहिनि उन्हनि खे रोज़ कार्ड ॾियणु वेंदा आहियूं गिफ़्ट बि ठाराईंदा आहियूं गिफ़्टूं बि विरहाईंदा आहियूं सुठियूं सुठियूं उनखां पोइ शादीअ खां ॿ टे ॾींहं अॻु वरी ॿ टे फंक्शन कंदा आहियूं मेंहदी हणंदा मेंहदीअ जो फंक्शन हल्दीअ जो फंक्शन कंदा आहियूं लाॾा ॻाईंदा आहियूं माता जी जोति चवाईंदा आहियूं वरी शादीअ खां हिकु ॾींहुं अॻु ब्राम्हण खे घुराइ छोकिरे खे तेल हणंदा आहियूं वरी तेल में बि साॻिए नमूने जंडु घुराईंदा आहियूं सत सुहाॻिणियूं ईंदियूं आहिनि वरी साॻियोई कणिक जो शगुन कंदा आहियूं हैड बि भञंदा आहियूं लाॾा ॻाईंदा आहियूं वरी उनखां पोइ सभु गॾु जी खाधो खाईंदा आहिनि वरी ॿे डींहं ते वेॾीअ जो प्रोग्राम थींदो आहे वेॾीअ खां पहिरियों जे छोकरो हूंदो आहे त ॾिख कंदा आहियूं छोकरे खे मुकुटु बधंदा आहियूं ऐं ब्राम्हण ईंदो आहे उहे थोरा संकलप कंदो आहे कराईंदो आहे वरी बैंड बाजनि सां छोकिरे जी बाराति कढी वेंदा आहियूं वरी उते पहिरियों पेर कछण जी रस्म थींदी आहे पेर कछे करे वरी पोइ चोटीअ जी रस्म थींदी आहे छोकिरे जी चोटी कॿी आहे ऐं छोकिरीअ जी बि चोटी कॿी आहे उनखां पोइ ब्राम्हण वेॾी पढ़ंदो आहे वेॾीअ में भाउ खे घुराईंदो मामे खे घुराईंदो चाचे खे घुराईंदो टिन्हीं खां हथु ॾियारींदो आहे ऐं भाउ खे बि घुराईंदो आहे छोकिरीअ जे उहो मूड़नि जो थाल ठाहे उहो घोट पीउ खे ॾींदो आहे इहे सभु रस्मूं करे वेॾी पढ़ी पोइ वरी रोटी ॿोटी खाई सभु फोटूं ॿोटूं कढाए करे घरु ईंदा आहियूं वरी घर में बि लूण मवाइण जी रस्म थींदी आहे छोकिरी छोकिरे खां लूण मवाई छोकिरी छोकिरो पाण में लूण मवाईंदा आहिनि वरी छोकिरीअ खां सभु घर जा भाती लूण मवाईंदा आहिनि अहिड़ी तरहि शादीअ जी रस्म पूरी थी वेंदी आहे वरी ॿिए ॾींहं ते सतावड़ो थींदो आहे सतावड़े ॾींहुं छोकिरी पंहिंजे पेके घरु वेंदी आहे उते बि पेके घर में बि उहो घरु पहुचण खां अॻु खीर छ्टींदी वेंदी आहे उते सभु रोटी ॿोटी रोटी खाईंदा आहिनि रोटी खाराइ उन्हनि खे पोइ घरु मोकिले उहे घरु वरी वापसि अची वेंदी आहे छोकिरी